हमर संस्कृतिमे विवाह एकटा महान संस्कार मानल जाइत अछि आब विवाह संस्कार विवाह समारोह एतेक विस्तृत भऽ गेल अछि जे एकर एहि संस्कारके पालन दुर्लभ प्रतीत होइत अछि कारण ओ हर जगहके हर लोकके मानसिकता बदलि गेल छनि विवाह मात्र एक संस्कार नहि विवाह मात्र एक रश्म रहि गेल अछि तैं जदी केओ व्यक्ति अपन संस्कार के संरक्षण करै चाहै छथि विवाहके संस्कार बुझथि आओर ओही सॅं जदी संस्कार बुझथिन तऽ ओहि सं विवाहरुपी संस्कृति के संरक्षण होयत